जाड़क महिनामे पौधाके देखभाल हम करै छी जे ओकरा जे छै से पर्याप्त मात्रामे पानि भेटै जकर व्यवस्था करै छी जे ओकरा जे पानि भेटैत रहते तऽ पौधा जे छै से सुखेतै नहि ओकरा पाला नहि जतते पालासँ बचबै लए एकटा आरो छै जे छोट छोट शेड बनाके ओकरा पौधाके ओहि तरमे दियौ ओकरा रौदो लगतै आओर पाला सेहो नहि जततै पालासँ गाछ मरै छै बहुत पाला जे पड़तै तऽ गाछके नोकसान पहुँचौते तैँ पौधाके नोकसान नहि पहुँचै पौधासँ तात्पर्य छै छोटे पौधा तऽ ओकरा नोकसान नहि पहुँचते ताहि लए मुख्य रूपसँ पानिक व्यवस्था बहुत जरूरी छै आओर पानिके सङ्गे छोट छोट पौधा छै तऽ ओहि सङ्गे शेड हेबाक चाही ओकरा छाया हेबाक चाही जे डायरेक्ट जे ओकर जे नमी छै ओस जे छै से ओकरा पर नहि पड़ै जाहिसँ कि ओ गाछ सुरक्षित रहै पौधा सुरक्षित रहै एना जे छै से हम अपनाके योजना बनबै छी जे ई गाछ जे छै से सुरक्षित रहै ओहि लए पहिने सँ शेडके व्यवस्था करै छी ओहि शेडक तरमे जे छै से ओ गाछ रखै छी पौधा रखै छी